موسم كی تبدیلیوں كی وجہ سے اكثر ہمارے فصلوں میں كیڑے لگ جاتے ہیں زیادہ تر كیڑے برسات كے موسم میں ہماری فصلیں زیادہ خراب ہوتی ہیں كیوں كہ زیادہ بارش ہونے سے ہماری فصلیں مرجھانے لگتی ہیں اندرونی طریقے سے خراب ہونے لگتی ہیں كیوں كہ زمین پہ جو پانی بہت زیادہ ڈھیر ہونے كی وجہ سے وہاں پہ كیڑے اكٹھا ہونے لگتے ہیں اور وہ ہمارے فصلوں كو پیڑ كو پتیوں كو پھولوں كو جڑوں كو اندر سے اس پر بیٹھ بیٹھ كر كمزور كرنے لگتی ہے كھانے لگتی ہے اور كچھ كیڑے ہماری فصلوں كو كھاتے ہیں اوپر سے كچھ اندرونی كیڑے جو ہوتے ہیں وہ اكثر ہر موسم میں اپنے الگ الگ طریقے كے الگ الگ كیڑے ہوتے ہیں جن سے ہمیں بچاؤ كرنا پڑتا ہے اور زیادہ تر اس ان ہی كے بچاؤ كے لیے ہم ان پہ كیٹناشک یعنی كہ یوریا كا چھڑكاؤ كرتے ہیں جس كی وجہ سے ہاں جو پتیوں كو جس كی وجہ سے ہمیں اس سے بہت فائدہ ملتا ہے ان كے پتیوں پہ جو كیڑے ہوتے ہیں اور پھولوں میں جو كیڑے لگے ہوتے ہیں جڑوں میں وہ سارے كیڑے ہٹ جاتے ہیں كیوں كہ پتیوں پہ كیڑے جو ہوتے ہیں وہ پتیوں كو كھا ڈالتے ہیں اور جو كیڑے پھلوں میں لگے ہوتے ہیں وہ سارے اندر سے پھل كو خراب كر دیتے ہیں جس سے ہمار